जय झूलेलाल वैष्णूं पंजाब होटल हा मूंखे आहे न एक्चुली में अॼु घर में महिमान अचिणा आहिनि अठनि ॼणनि जी गेटटुगेदर आहे तव्हां प्लीस मूंखे अॼु अठ ॼणनि जी भटर चिकन ऐं ॾह नान अगरि मोकिले सघंदा मूंहिंजे एड्रेस ते टिन कलाकनि में मूं वटि महिमान अची वेंदा त तव्हांजी ॾाढी वॾी महिरबानी थींदी ऐं मूंखे थोरो न स तीखो घटि ऐं थोरो प्लीस तेल घटि युस कजो मां तव्हांखे पंहिंजी एड्रेस मोकिलियां थी तव्हां प्लीस मूंखे टिन कलाकनि में मुंहिंजे एड्रेस ते मोकिलींदा त ॾाढो सुठो थींदो पहिरीं बि मां तव्हांजे हितां पंहिंजी श डिशूं घुराए चुकी आहियां जे तव्हांखे मोकिले सघो था प्लीस मूंखे मोकिलियो